ہم نے بس میں بہت سفر کیا ہے سب سے آگے ڈرائیور کی آرام دہ سیٹ ہوتی ہے اس کے سامنے بڑا اسٹیئرنگ اور جدید ڈیش بورڈ لگا ہے ڈیش بورڈ پر رفتار ایندھن اور درجۂ حرارت گیج نظر آتے ہیں ڈرائیور کے سر کے اوپر اندرونی آئینہ پچھلے حصے پر نظر رکھتا ہے مسافروں کے داخلے کے لیے دروازہ ڈرائیور کے بالکل نزدیک ہوتا ہے اندر جانے کے لیے تو دونوں طرف قطاروں میں گدازیں نشستیں نظر آتی ہیں ہر نشست ہلکی رے کلائی اور فولڈنگ آرام ریسٹ رکھتی ہے نشستوں کے اوپر لمبی جال دار اسٹوریج کریٹر دستیاب ہیں یہاں مسافر ہینڈ بیگ اور چھوٹا سامان محفوظ رکھتے ہیں نشستوں کے اوپر لمبی کھڑکی دار کریڈر دستیاب ہے یہاں مسافر بس کے کھڑکیاں بڑی سلائنگ شیشوں والی اور پردوں سے مزین ہیں چھت پر ایئر ویسٹیج یا پنکھے ہوا کی تقسیم کو متوازن رکھتے ہیں پوری بس ایک طاقت ور ڈیزل انجن سے چلتی ہے جو عقبی حصے میں نصب ہے انجن کے ہلکی گزاری سفر کے دوران مستقل ساتھ رہتی ہے